हाँ मेरा पालतू जानवर पालने का कोई शौक़ नहीं है मैं नहीं समझता कि पालतू जानवर मैं पाल सकता हूँ कम से कम ये मेरा निजी मत है और मैं समझता हूँ की पालतू जानवर की डेफिनेशन तय हो जाए कि पालतू जानवर क्या है लोगों की परिभाषा में अगर गाय भैंस और घोडों इस तरीके के पालतू जानवरों की बात है तो पाला जा सकता है निश्चित तौर पर क्योंकि वो व्यापारिक मसला है उनसे दूध मिलता है घोड़े से कुछ लोग तांगा चलाते है आज भी है न तो बैल जो है वो खेत में खेत जोतने के काम आता है इस तरीके के पालतू जानवरों में मेरा विश्वास है लेकिन वर्तमान और आधुनिक तौर पर ये जो कुत्ते बिल्लियों को पालने का चलन है इसमें मेरा कतई विश्वास नहीं है एक बार बचपन में मुझे कुत्ते ने काट लिया था तो मेरी मनोस्थिति वैसी बन गई है कि मैं उनको पालने के लिए अपने आपको बहुत तैयार नहीं कर पाता हूँ यही मेरा बिल्लियों को लेकर भी इसी तरीके का मत है तो हाँ पालतू जानवर में अगर गाय भैंस की बात होगी तो मैं पाल सकता हूँ लेकिन अगर कुत्ते बिल्ली की बात होंगी तो मैं नहीं पाल सकता